हैलो जी जी ॿुधायो हा हा मिली वेंदियूं तव्हांखे हा हा मां सम्झी वियुसि तव्हांजी आवाज़ु सुञाणे वरती ॿुधायो जी जी हा हा अच्छा हा हा भले तव्हां ड्रेस जा ड्रेस जा माप मोकिले वठिजो तव्हांखे मिली वेंदियूं ऐं तव्हां पंहिंजी धीउ खे वठी अचिजो उनजे माप जे हिसाब सां तव्हांखे मिली वेंदियूं ड्रेस सिबजी करे अच्छा हा हा सिबी ॾींदासीं तव्हां वठी अचजो त माप वठी अचजो जेकी तव्हांखे फिटींग पाइणी हुजे हुन जे हिसाब सां तव्हांखे मिली वेंदियूं तव्हांखे कॾहिं खपनि कॾहिं अथव तव्हांजी शादी धीउ जी हा हा त मिली वेंदी तव्हां हफ्तो खनि पहिरियों मूं वटि वठी अचजो तव्हांखे मिली वेंदियूंं जी जी ॿुधायो हा हा तां पुराना कस्टमर आहियो तव्हांखां वधीक न वठंदासीं तांखे जेतरी बि ड्रेसूं खपनि ॿुधाए वठिजो तव्हांखां वाजिबी भाव वठबो वधीक पेसा न वठंदासीं तव्हांखां हा हा तां मुखे मैसेज करे जो वॉट्सप ते मां तव्हांखे ॾिसी तव्हांखे ॿुधाए छॾंदमि तव्हांखे कहिड़ी बी माप खपे हुन माप जे हिसाब सां मिली वेंदी तव्हांखे ड्रेस

वधीक न वठंदासीं तव्हांखे मोकिले छॾिजो तव्हांखे मिली वेंदियूं उहे ड्रेसूं जी हा हा तांखे शादी खां पहिरियों तव्हांखे ड्रेसूं मिली वेदियूं तव्हांजी महीने खां पोइ शादी आहे न तव्हांखे हफ़्ते खण खां पहिरियों मिली वेंदियूं ड्रेसूं हा जेको बि तव्हांखे ड्रेस मटेरियल आहे लंहंगा चोली या जो बि कुझु आहे तव्हां मूं वटि वठी अचो तव्हांखे माप जे हिसाब सां मिली वेंदियूं तव्हांखे ड्रेसूं हा हा मिल मिली वेंदियूं तव्हांखे तां परफेक्ट माप वठी अचिजो या तां खुद ई अची वञिजो त तव्हांखां माप वठी करे तव्हांखे ड्रेसूं मिली वेंदियूं कंहिं कुर्ती ते कराइणो अथव वर्क तव्हांखे हा त जंहिं बि ड्रेस मटरियल में तव्हांखे वर्क खपे तव्हां मूं वटि वठी अचिजो मां ॿाहिरां वर्क कराए तव्हांखे ॾेई छॾंदमि वर्क वारो बि मुंहिंजो सुञातल आहे उहो तव्हां उहो बि तव्हांखे सुठे नमुने करे ॾींदो हा हा अची वञिजो तव्हां तव्हांखे मिली वेंदियूं जय झूलेलाल